جی ہمارے شہر میں کرکٹ کبڈی فٹ بال باسکٹ بال ایسے کافی سارے ایونٹ ہوتے ہیں کرکٹ کے لئے بھی ہمارے پاس ایک گراؤنڈ ہے مختص فٹ بال کے لئے بھی باسکٹ بال کے لئے بھی ان تقریبات میں اکثر وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو جیسے اگر فٹ بال کا ہے تو فٹ بال میں جو شہر سے باہر کے بیرون شہر جا کے شہر کی نمائندگی کرتے ہیں ایسے لوگ ہمارے شہر کے ایم ایل اے ہمارے شہر کے میئر ایسے لوگوں کو تقربات میں شامل کیا جاتا ہے اور ایونٹس دیکھنے کے لئے کافی زیادہ لوگوں کا لوگ جس فیلڈ میں اپنا شوق رکھتے ہیں کافی زیادہ لوگ وہ ایونٹس دیکھنے جاتے ہیں